हैल्लो हां जी केह् हाल ऐ तुं'दा बस ठीक ठाक हां मिकी याद ऐ हां आए दे ते बड़े न तुसें कनेहा नेहा चाहिदा मतलब बधिया विच चाहिदा यां एह् सस्ते विच अच्छा अच्छा जेह्ड़े पैह्ले लैते हे ओह् नेईं शैल निकले अच्छा अच्छा कोई गल्ल नी हु'न बधिया विच वी आए दे न इक तिन ज्हार आह्ले न इक पंदरां सौ आह्ले इक दो ज्हार आह्ले जेह्ड़े दो ज्हार ते तिन ज्हार आह्ले ना ओह् दोनों शैल न तुसें कनेह् नेह् कलर हां बोल्लो तुस नेईं नेईं तिन ज्हार आह्ले जेह्ड़े हैन ना ओह् शैल न चलने आह्ले तुसें कनेहा नेहा रंग चाहिदा तुस सनाई लाओ चलो कोई गल्ल नी मैं ना कल ठीक ऐ ठीक ऐ आह्ले कल ही आए दे मैं नए आह्ले ओह् आह्ले बिके नी ऐ तुस कल आह्नियै ना दिक्ख लैयो शैल आह्ले ठीक ऐ पर चेत्ते कन्नै तुस आई लैयो नेईं तां बिकी जाग उन ठीक ऐ ठीक ऐ